तैराकी सीखने में तो किसी की मदद नहीं की है पर हाँ डूबने जैसी किसी कठिन परस्ती परिस्थिति का अनुभव ज़रूर किया है और ऐसी परिस्थिति में मदद भी की है मेरी जो ख़ुद की दोस्त है वो ऐसे ही एक बार गणेश विसर्जन के टाइम हम लोग जब गणेश जी का विसर्जन करने गए थे तो उस वक़्त ये ऐसे पानी में खेलने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हम लोग जब गणेश जी की आरती कर रहे थे विसर्जन के पहले तो ये पानी में खेल रही थी और जे पानी में खेलते खेलते कब पानी के बहाव से आगे चले गई पता ही नहीं चला पर जैसी पलट के जैसे ही मैंने देखा कि हाँ ये आगे जा रही है तो तुरंत भागते हुए जा कर उसको पकड़ने की कोशिश की और पानी का बहाव इतना तेज़ था कि पेीर पैर का जो बैलेंस था वो समा मतलब ख़ुद का बैलेंस हम संभाल बैलेंस सम्भाल ही नहीं पा रहे थे पर फिर बाक़ी जैसे ही बाक़ी सभी लोगों ने देखा तो बाक़ी सभी लोग मदद करने आए और उसे बचाया गया और उसे वापस अपनी जगह पर ला कर बिठाल दिया गया